हैलो जै माता दी सर बोलिए हां जी हां जी अस ड्राई फरूट कटरा तु बोला दे आं कोई गल्ल नी सर तुस आई जाओ इयां ते बदाम दा रेट बारां सौ रपेआ किलो ऐ ते तुसेंगी नौ सौ ज्हार रपेआ किलो लाई लैगे

हां जी किश बी लाई लैगे आई आओ तुस कोई चक्कर नी जै माता दी